جی بیشک کائنات کے دیگر سیاروں پر بھی زندگیاں موجود ہیں ہم تو محض دن سیارہ میں ہیں یہ ہمارے سامنے ہے اس طرح کے کئی سیارے ہیں ابھی تو سائنسدانوں کی تحقیق بھی جاری ہے ابھی مختلف جگہوں پر ان کی تحقیق ہو رہی ہے کہ کہاں کس طرح کے کس سیارے میں کتنے لوگ اور کس طرح کے لوگ ہیں اور بہت جلد ان شااللہ یہ بھی آشکار ہو جائے گا دنیا کے سامنے کہ دیگر سیاروں میں جو زندگیاں ہیں اس کی کیا نوعیت کیا کیفیت ہے لوگ وہاں کیسے رہ رہے ہیں اور یہ سب ہوگا ان شااللہ ہوگا تحقیقیں جاری ہیں سائنٹفک جو مشینیں ہیں ان کی مدد سے لوگ کام کر رہے ہیں کرنے والے ان شااللہ بہت جلد یہ بھی برسرعام آئے گا لوگوں کو پتا چلے گا کہ دیگر سیاروں پر جو زندگیاں ہیں وہ کیسی ہیں بیشک ہمارا تو یقین کہتا ہے کہ وہاں زندگی موجود ہے